जुनारफोरखौ जोबोद मोजां मोनो आङो नाथाय सैमाखौ जोबोद बानाय मोनो अमा बोरमा मावजि जोबोद मोजां मोनो बोरमा फिसाफोरखौबो बामनानै लायो आरो अमाखौबो जोबोद मोजां मोनो जोबोद जोथोन लायो अमानि मुंखौबो गेन्द्रा नाम दोनदो अमाया गेन्द्रा होननानै गाबज्रिबानो खारबोयो आरो आदार जानो गेन्द्रा नो आदारआ होनबानो खारबोयो बिदिनो बोरमाफोराबो जोबोद मोजां बोरमा फिसाफोरखौ जोबोद मोजां मोनो बामनो लोगोसे बोरमाखौबो बोरमा दोनग्रा न' बानायनानै फुंनि दसथासोआव आगारहरनानै बेलासियाव गावनि थाग्रा न'आव सोना दोनफिनो आरो अमाखौबो बिब्दिनो फुङाव खनसे सानसुआव खनसे बेलासियाव खनसे आदार होनानै दोनो आरो आदार होनाय समाव अमानि बिखुंखौ बिलिरना होबाय थायो ओमफ्राय अमायाबो आदार होनाय समाव खुरगौबा उन्दुना होयो जोबोद मोजां मोनो आं अमा फिसा आरो बोरमा फिसाखौ बामनानै लानो लुगैबाय थायो